नमस्ते बोलिए कौन बोल रहे हैं हाँ मेरी दुकान है मुर्गा तो इस समय महंगा हुआ है दो सौ अस्सी रूपया किलो आपको कितना चाहिए दस किलो मिल जाएगा ठीक है आपको जितना चाहिए मिल जाएगा यहाँ हमारे यहाँ ऑर्डर आता है शादी हुआ होटल पर भी जाता है कभी हमारी दुकान बंद नहीं होती है आप जब चाहें तब आकर ले सकती हैं हम नौकर लगाए हुए हैं चार पाँच नौकर हमारे यहाँ दिन रात काम करते हैं जितना हो आप एक बार बता दीजिये हम उतना कटवा देंगे आइए मछली भी मिल जाएगी बकरा भी मिल जाएगा आपको जो चाहिए वो भी मिल जाएगा ठीक है आप जो चाहें मिल सकता है हमारे दुकान पर सब कुछ उपलब्ध है नहीं ताज़ा आइए सामने काटेंगे आप सामने ले लीजिये जो जैसे कटवाता है वैसे हम देते हैं नहीं नहीं ताज़ी मछली आयी है मंडी से आती है मुर्गा भी अच्छा है अब बाढ़ बढ़िया कारगर बनाएगा तो मुर्गा तो हमेशा ही अच्छा बनता है मछली में थोड़ा काँटा ऊंटा होता है मुर्गा तो सबको पसंद है बच्चे कितना शौक़ से खाते हैं बूढ़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं आप अच्छा बनवाईए ठीक है ठीक है आइए आप आकर जब चाहिए ले जाइए वहाँ टकिया पर वो जो मुस्लिम गली है उसी में है आप आपके घर से हम नहीं बता सकते हमारे घर से दस पंद्रह मिनट लगेगा दस बजे से शाम को नौ बजे तक खुला रहता है हाँ ठीक है आइए कब है तिलक ठीक है आइए छब्बीस तारीख को सुबह में आइए दस बजे ठीक है आइए छब्बीस मई को है तो नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं होगा आप आइए तो गड़बड़ होगा तो बोलना जैसे आप दे सकती हैं गूगल करेंगी तो वो भी मिल जाएगा कैश देंगी तब भी ठीक है नमस्ते